आं सल' खोनासंनानै जोबोर मोजां मोनो आरो आङो बायदि रोखोमनि देंखो खोनासङो माब्लाबानि समाव रमान्टिक देंखो खोनासङो माब्लाबानि समाव बिदिनो बायदिसिना हिन्दी गानफोर खोनासङो बर' गानफोर खोनासङो बायदिसिना गानफोर खोनासंनो आं मोजां मोनो आरो आंनि मोजांसिन रोजाबगिरियानो जाबाय सुलेखा आं बिथांखौ बिराद मोजां मोनो आरो जोंनि जायगायाव देंखो रोजाबगिरियानो जाबाय सोलबिसोन आं सोलबिसोनखौ बिराद मोजां मोनो बिथाङा बिराथ मोजां मोजां गितफोर खनो रमान्टिक बायदि सिना बिराथ मोजां मोजां गितफोर खन्नानै बिथाङा एन्टारटेनमेन्ट खालामो आरो गोबां मोजां मोजां गितफोर खनो बेफोर बायदिनो आं सल'खौथ' खोना संनानै बिराद मोजां मोनखायो आरो बायदि सिना देंखो खोनासंनोबो मोजां मोनो आंनि रोजाबगिरियानो जाबाय मोजांसिन रोजाबगिरियानो जाबाय मोजां मोनसिन्नाय रोजाबगिरियानो जाबाय सुलेखा